पाँच हज़ार आठ सौ पच्चीस दस हज़ार पाँच सौ पचास पचास हज़ार छह सौ छत्तीस सत्तर हज़ार दो सौ एक लाख